स्विमिंग करण जे दौरान सेफ्टी रखण जाम ज़रूरी आहे स्विमिंग करण जे दौरान सेफ्टी मेजर्स आहिनि जेका फॉलो करे ई कोई ज़ाइफा मर्दु ॿार पंहिंजे पाण खे सेफ रखी सघंदो आहे उहो हीअं आहे कि फ्लोटस जो इस्तेमालु जेका डिफरंट डिफरंट फॉम्स में अॼुकल्ह मिलंदा आहिनि जीअं जैकेट फ्लोटर हूंदो आहे या ॾिस्क फ्लोटर हूंदो आहे उहो यूस करे सघंदा आहिनि छो जो त अगरि काफ़ी स्विमिंग स्ट्रोक जेको आहे असांजो रोंग थो वञे त फ्लोटस जे ज़रिए असां पंहिंजे पाण खे सेफ करे सघंदा आहियूं असां पाणीअ में हेठि बुॾंदा न आहियूं मथे फ्लोट कंदा हूंदा आहियूं त सेफ रहंदा आहियूं त फ्लोटस जो इस्तेमालु ऐं जे कॾहिं असां स्विमिंग पूल में स्विमिंग था कयूं त स्विमिंग पूल जे पाणीअ में जाम क्लोरीन हूंदो आहे त क्लोरीन खां जे कॾहिं असां पंहिंजी अखियुनि कननि ऐं वारनि खे बचाइण था चाहियूं त असां मथे ते टोपी पाए सघंदा आहियूं जेका स्विमिंग लाइ ख़ासि करे मिलंदी आहे ऐं चश्मा बि ईंदा आहिनि जेका असांजी अखियुनि खे प्रोटेक्ट करे सघंदा आहिनि